आङो पार्काव लुगैयो मोजां मोनो आंनि मोजां मोननाया बेनो बेलासिनि समावहाय पार्काव बेरायहैयोब्ला आंनि गोसोआ शान्ति जायो आं जोबोद मोजां मोनो बेवहाय बिबार बागान बिफां लाइफां सारि सारि बिनि थाखायनो आङो बेरायनो मोजां मोनो आरो आरो बाहिरानि पार्कनि बेरायनाय मानि पार्क आवहाय बारहावाया थान्दा आराम जायो आरो बाहिरायाव एसे मानसिफोर ज'मा ज'मा बेरायलायनायखौ नुनानै आंनि गोसोआ मोजां मोनो आरो आंनि बुंनाया बेनो मानि आङो पार्क आवल' नङा लोगोसे आङो हाथाइ बाजार जेरावबो बेरायनो मोजां मोनो हाथाइ बाजारावबो आङो मैगं थाइगं बायनानै लांनो मोजां मोनो बेरायनानै बेरायनानै आङो गारि घरा सालायनानै बेरायनो मोजां मोनो आंनि बुंनाया एसेनोसै